हांवें म्हजीं चित्रां खंयच्याच प्रदर्शनांत व्हरूंक ना हांव खूब बिजी आसता म्हाका कामांतल्यान टायमूच मेळाना आनी म्हजीं चित्रां म्हज्या बुकानूच आसा तितुनूत आनी कोणीच पळोवना म्हाजीं चित्रां आनी म्हाका प्रदर्शन व्हरपाक टायमूच मेळना आनी परी हांवें खंयचीच परिक्षा दिवं ना म्हाका चित्रां काडपाचो खूब छंद आसा म्हणून आनी म्हणून हांवेन म्हाजे बुकान खूब चित्रां काडला तीं हांवें चित्रां म्हज्या बुकानूत दवरल्ला आनी म्हाका बुका म्हाका प्रदर्शनांग चित्रां व्हरपाक जाय आसलीं म्हाका व्हरपाक टायमूच मेळना म्हुणून म्हण बट म्हाका खूब आवडटा चित्रां काडपाक